हमर विचारसँ मैथिली भाषाक तुलना बंगाली भाषासँ होइत अछि बंगाली भाषा जे छै से मैथिलीसँ बहुत मिलैत जुलैत छै हमसभ जे मिथिलाक्षर लिखैत छी जे बंगाली भाषासँ बहुत मिलैत छै हमसभ मिथिलाक लोक मैथिली लोक जे छी से बंगालक वेशभूषा ओकर खानपान एहि सभसँ बहुत मेल खाइत छै तैँ हमरा बुझाइए जे मैथिली जे छै से बंगालसँ बहुत सटल छै आऽऽ बंगाले नहि मिथिला क्षेत्र जे छै से नेपालो कहि सकै छियै नेपाल तऽ एकटा कन्ट्री भेलै लेकिन राज्यके जे गप्प छै से बंगाल जे छै से मैथिल बंगाली जे छै से मैथिलीसँ बहुत छै मैथिली भाषा जे छै से बंगालोमे लोक बुझैत छै आ नेपालोमे बुझैत छै नेपाल तऽ खैर मिथिलाके राजधानिए कहल गेलै पूर्वमे राजधानिए छलैए जनकपुर जे छै से एखनहु जे छै से मिथिलाके प्रमुख क्षेत्र मानल गेलै मिथिला ओहिठाम मुख्य रूपसँ मानल गेलैए तैँ बंगाली आ मैथिलीमे बहुत समानता छै लिखावटोमे आ बाजबोमे हमसभ जे मैथिली बजैत छी आ बंगाली जे बजैत छथि तऽ हमरा बंगाली बाजय नहि अबैए लेकिन हम बुझि जाइत छियै जे ई की कहैत छथिन आ मैथिलिओ हमहूँसभ जे मैथिली बजैत छी से बंगाली बुझि जाइत छथिन एकटा बंगाली छलखिन हमर काकाके गुरू अनन्त लाल ठाकुर तऽ अनन्त लाल ठाकुर जे बजैत छलखिन से बुझि जाइत छलियै आ हमहूँ जे मैथिली बजैत छलियै से ओ बुझि जाइत छलखिनए तऽ मैथिलीके भाषाके तुलना हम बंगाली भाषासँ कऽ सकैत छी आ ओ हमरा से बहुत परिचित भाषा लगैए जानल पहचानल भाषा लगैए